वणनि जे वण वधण में मिटी सभिनी खां वधीक पंहिंजो कमु कंदी आहे धोमत मिटीअ में वणनि जे वाधारे लाइ सभई ज़रूरी लवण थींदा आहिनि हिन में केल्श्यम ऐं पी एच स्तर बि ॾाढो सुठो हूंदो आहे पाणीअ में मिलण वारा ख़नीज आसानीअ सां वणनि जी जड़ुनि में पोषण ॾींदा आहिनि ऐं फ़सुलु सुठी ॾाढी थींदी आहे इन जे लाइ असां खे गांइ जो गोबर ऐं भाॼियूं ऐं फलनि जा जेके छिलिका थींदा आहिनि उहे सभु गॾे करे हिकिड़े मिटीअ में जमा करे पोइ हुननि जी जेका खाद थींदी आहे त ॾा में असां विझंदा आहियूं त असां जी जेका फ़सुलु आहे तमामु ॾाढी सुठी थींदी आहे ऐं चांहि पत्तीअ जो जेको पाणी थींदो आहे सो बि वणनि टिणनि खे वधण में ॾाढी मदद कंदो आहे ऐं असां कॾहिं कॾहिं जेके मुर्गियुनि जी खाद थींदी आहे उहा बि विझंदा आहियूं छो जो उहा तमामु हद खां वधीक ई म असरु कंदी आहे ऐं जेके वण पेड़ पौधा आहिनि उहे तमामु सुठे तरीक़े सां वधंदा आहिनि